हमारे क्षेत्र में खिलाड़ियों को बहुत से सुविधाएँ प्राप्त हैं और यदि मान लो कभी कोई खिलाड़ी अपने खेल के दौरान कहीं आहत हो जाता है उसे कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे इसमें गवर्नमेंट क्या होता है कि उनको कई प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त करती है जैसे गवर्नमेंट स्कूलों में या कहीं पर भी गवर्नमेंट शासकीय कार्यालयों में उनको जॉब प्रोवाइड करा देती है स्पोर्ट्स टीचर के रूप में उनको मार्गदर्शक के रूप में अपॉइंटमेंट कर देते हैं ताकि वो किसी भी स्कूल खेल स्कूल में बच्चों को कुछ ज्ञान की बातें दे सकें साथ ही साथ एक धनराशि के रूप में उन्हें ऐसा सहानुभूति देती है जिससे कि उनके अंदर एक उत्साह और सम्मान उनको प्राप्त होता है जिससे उनको अपने आप में गर्व महसूस होता है कि मैं खिलाड़ी हूँ और मुझे खिलाड़ी होने के बावजूद जब मुझे चोट लगी तब गवर्नमेंट ने मेरे को छोड़ा नहीं मुझे उनके साथ रखा और उनकी सुविधाओं का मुझे लाभ प्राप्त हो रहा है ऐसे कई सारे हमारे होते हैं जैसे कहीं खेत प्लॉट ऐसा उपलब्ध करवाते हैं उनके लिए या आवास जबक में रेलवे के लिए उनको छूट प्राप्त होती है बाई एयर जब जाते हैं तो हवाई जहाजों में उनको रियायत मिलती है ऐसी कई सारी सुविधाएँ हैं जहाँ पर खिलाड़ियों के लिए एक स्पेशल कोटा बना हुआ है कोई भी जॉब के लिए जब जाते हैं तो यदि कोई खिलाड़ी हैंडिकैप्ड खिलाड़ी भी है तो उसके लिए एक अलग तरीके से उनको देखा जाता है कि ये विशेष रूप से उनको उन्होंने अपने देश के लिए कुछ योगदान दिया है